लो हैल्लो नमस्ते मैडम जी बस ठीक तुस सनाओ और स्कूल गै ओ अ ते मैं पुच्छना तुसें यरो कम्म हा थोह्ड़ा थोआड़े कन्नै कम्म इ'यां कोई एह् ने'हा वा ओह् हा कि एह् मेरे कोई रिश्तेदारें ब्याह् हा मड़ो ते मेरी भैनू दा गै ब्याह् हा ते उत्थै जाना हा ते थोह्ड़ी लीव लीव चाहिदी कोई चार पंज दिनें दी अच्छा ते फ्ही कोई कोई केह् फार्मेलिटी देनी पौनी लीव लिख लिखियै देआं जां फ्ही इ'यां सनाने कन्नै गै ठीक ऐ अच्छा साइन कराने लिखियै अच्छा केह् लिखना केह् लिखना फिर चार चार पंज दिन गै चाहिदी ही हां की नेईं थोह्ग हां की नेईं थ्होग हां ओह् ते है सोचा दे हे चार पंज दिन न वा थोह्ड़ा द'ऊं त्रै दिन द'ऊं त्रै दिनें दी देऊड़ो फ्ही थोह्ड़ा लेट जाह्गे अस जरुरी थोह्ड़ी ना पैह्ले गै जाइयै बेही जाना उत्थै कोई गल्ल नी ठीक ऐ द'ऊं त्रै दिनें दी गै देऊड़ो तुस अ'ऊं लीव लिखियै भेजूंङ कल उस्सी ते कोई गल्ल हां हां कोई गल्ल नी मैं भेजगी तुस साइन करूड़ेओ ठीक ऐ द'ऊं त्रै दिनें दी गै देऊड़ो ठीक ऐ चलो ठीक ऐ बहुत बहुत शुक्रिया